आज जैसे जैसे हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं वैसे वैसे ही अलग अलग भाषाओं का चलन होता जा रहा है अलग अलग भाषाओं को हम जानते जा रहे हैं बहुत सी जगह पर इंग्लिश भाषा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है बहुत ही जगह पर हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है प्राचीन समय में ऐसा नहीं था प्राचीन समय में कुछ ही भाषा का उपयोग करते थे लेकिन जैसे जैसे टोक टेक्नोलॉजी का विकसित हुआ है वैसे वैसे ही आज हमारे देश में भाषाओं का चलन भी बढ़ा है जैसे आज बहुत से युवा हैं जो हिंदी भाषा को इतना महत्व नहीं देते हैं वो सिर्फ़ अंग्रेजी भाषा को ही बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जो कि एक पूरी तरीके से ग़लत है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है हमें इस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए पहले बहुत से लोग हिंदी भाषा का अच्छा ख़ासा उपयोग करते थे लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है आज ज़्यादातर हिंदी भाषा को कोई इतना इस्तेमाल नहीं करता उस से ज़्यादा सब लोगों के आज इंग्लिश भाषा का उपयोग करें तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हुई है वैसे वैसे अनेक भाषाओं का चयन हुआ और उसी उस के मुताबिक़ आज अपनी हिंदी भाषा एक तरीक़े से पिछड़ गई है पूरी भाषाओं के नीचे दब गई है